मोबाइल जो है बड़ा वाला है वह आज कल के दिन में बहुत बढ़िया सुविधा है उसमें वह सुविधा का क्या है कि यह विडियो कॉल पे एक दूसरे को चेहरा भी देख सकता है और बड़ी दूर दूर जाना है हुआ मोबाइले से देखते देखते रास्ता पहुँच जाते हैं औ फिर कहो दूरी मेला या कहीं गए तो वहाँ भी पहुँच सकते हैं और फोन पे कहूँ ट्रेन कहिया देखयक है तो ऊका टाएम देखि लिहिन जात है कौनो ट्रेन से जाएक है कोनो से आवयक है कितनी दूरि है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है यह सब बहुत सुविधाएँ हैं बड़े फोन में और बड़े फोन से बहुत सुविधा हैं कितनी दूर बहुत दूर पहुँच जाना है बहुत सुविधाएँ हैं बड़े वाले फोन से और हम लोग या की दूसरेक विडियो कालिंग पर चेहरा देख सकते हैं वह हमको देख सकते हैं वह ह वह उसको हम देख सकते हैं बहुत सुविधाएँ हैं बड़े फोन पर और जितनी दूरी जाना चाहिए उतनी दूरी रास्ता देख सकते हैं और अब अब फोन पर कपड़ा लत्ता ही मंगा लेते हैं आनलाएन से और अरे हम बहुत हद के बाहर बड़ी सुविधाएँ हैं इसमें बड़े फोन पर